थांनाय बोसोराव जोंनि रंजानाया गोदो गोदाय जोबोद रंजा बाजा मोसायोमोन आबौ आबै गासैजोंबो गथ' उन्दै उन्ला गासिबोजों रोजाबो मोसायोमोन ज' ज' गामियारि ओंखारनानै नाथाय गोदोनि दिनाव कमपिउटारा ओंखाराखैमोन रेडिय' दङमोन टि भि कमपिउटारा ओंखाराखैमोन रेडिय' जोंनो बिदिनो बाथ'रि खोना सङोमोन